हाणे ई मां वेझर में ॾियारीअ ते सेल मां हिकु कुर्ती वरिती हूअ कुर्ती ॾिसण में त एॾी सुठी हुई ऐं पैसा बि उन जा सो सो हुया माना मां हेॾी महांगी बि कोन हुई ऐं सस्ती बि कोन हुई त मूंखे इलाही वणी की हल मुंहिंजे बजट में अची वई इन करे मां वरिती वरिती पोइ पातमि पाती त इलाही माण्हुनि तारीफ़ बि कयूं की न कुर्ती बजट जे हिसाब सां इलाही सुठी आहे पर जॾहिं धोती त धोअण खां पोइ त हुन जो कलर बि वियो त हुन जो सॼो ग सॼो कुर्ती फेड बि थी वई हिकदमि सुसी बि वई ऐं कंहिं न कम जी त इन जे करे मूंखे उहा कुर्तीअ जो ऐक्स्पीरियंस इलाही ख़राबु थियो तंहिं ॾींहं खां वठी मां हाणे सेल मां कोइ कुर्ती वठण जी हिमत न कंदी आहियां ऐं ॾिसी वाइसी के दुकानदार खां ई कुर्ती वठंदी आहियां इहो मुंहिंजो ऐक्स्पीरियंस कुर्तीअ जे बारे में इलाही ख़राबु हुयो